जोंनावथ' दा मेल्ला दाव दङ मेल्ला जातनि दाव दङ मेल्ला नामनि जात दङ न'नि दाव हाग्रानि दाव बिदिनो दावस्रि बाथ' मा होनो जखा दावखा दावब' ओमफ्राय मा होनो दावथु बिदिनो दंजोबो आरो न'आव बिदिनो हांसो थांसो गासिबो फिजोबो ओमफ्राय बिदिनो हाग्रानिखौ फिनायानो जाया न'आव लाग्राखौल' फियो दाव ओमफ्राय पारौ ओमफ्राय दाव मा होनो दासो हाजो हाग्रा दासो हाजो थायो ओमफ्राय मा होनो दावथुबो ओमफ्राय हाग्रानि दावथ' मेल्ला दङ आं गोसोआव थालाय लांजोबा दावफोरनि नामखौ बारा बेखौनो होनदों होनबाय आङो